जोंनि गामियाव एबा न'आव जोंहा बिजाब बाख्रि गैया बिजाब बाख्रि गैयाब्लाबो जोंहा जोंनि ओनसोलनि जोंहा फरायसालिमा बेंटल फरायसालिमायाव जोंहा बिजाब बाख्रिखौ मोन्नाय जायो बेयाव जोङो बायदि रोखोमनि बिजाबखौ जों नायनानै जों गावनि रोंगौथि एबा रोंनांगौखौ जों सोलोंनानै लानो हायो मानोना बिजाब बाख्रियाव जोंहा गोबां जेरै सल' सल'मा रायथाइ खन्थाइ बायदि गोबां मोनो नाथाय जों बेयाव थांनानै सोलोंहैनो हायो जोंहा बेंटल फरायसालिम फरायसालिमायाव जों गोबां जेरै इंलिस बर' हिन्दि बायदि रोखोमनि गोबां गिदिर गिदिरफोरनि जिउ जारिमिनखौ जों मोन्नो हायो बेवनो जों जोंनि रोंनांगौ एबा सोलोंनानै लानांगौखौ जों सोलोंनानै लानो हायो आरो आं बिजाबफोरखौ फरायनो मोजां मोनो जेरै रमान्टिक बायदि सल' आरो गोबां सल' खन्थाइ गासैखौबो मोजां मोनो मानोना सल'यावबो जों बायदि रोखोमनि जों सोलोंना लानो हायो लोगोसे खन्थाइ रायथाइ बायदि बायदियाव जों जोंनि सोलोंनांगौखौ जों सोलोंनानै जोंनि रोंनांगौखौ जों रोंनो हायो बायदि रोखोमनि गियान जों बुथुमनानै लानो हायो जेरै जों अबेबा मोनसे खामानिखौ मावोब्ला जों बेखौ मा जागोन बेखौ जों प्रेक्टिकेलि मिथियाब्लाबो जों बै बिजाबफोरखौ नायनानै जों जोंनि सोलोंनांगौ माखासे गियानफोरखौ जों सोलोंनानै जों जोंनि थांना थानाय माखासे थांना थानांगौआव जों माबादि बाहायलांनो हायो बाहायलांनो हाया जों बेखौ जों रोंनानै जों गावनि रोंनांगौखौ बुथुमनानै लानानै जों माखासे खामानिफोरखौ जों मावलांनो हायो बेनि थाखायनो आं बिजाब बाख्रिखौ मोजां मोनो लोगोसे जोंनि न'आव एबा जोंनि गामियाव गैयाब्लाबो जों अबावबा मोनसे जायगानि बिजाब बाख्रियाव जों थांनानै जों जोंनि रोनांगौ गियानफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो